ہاں السلام علیکم میرا کار گندہ ہو گیا ہے صاف کرانا ہے ٹھیک بھی ٹھیک بھی کرنا ہے اسکارپی ہے گیئر پھنس رہا ہے کتنا لیجیے گا کچھ کم کریے ہوں سننے میں آیا ہے کہ اب آپ کے یہاں کم بیس میں کم ہوتا ٹھیک

دو ہزار دو کام تو ہے ہی ہے دو کام تو ہے ہی ہے گیئر پھس گیا ٹھیک کروانا ہے صاف کر دیجیے آپ ہم کو سننے میں آیا ہے کہ آپ دو ہجار میں کرتے ہیں گاڑی کب بھیجیں گاڑی کب بھیجیں چھٹی ہے تب آج تو گئی ہے بھاڑا پہ کل ہی ٹائم نکال کے بھیج دیں گے اور بھی دوسرا کام ہے دیکھ لیجیے آپ جی اور ٹھیک سے اچھا اچھا سے کر دیجیے گا ٹھیک ہے نا ابھی تو بولے ٹھیک کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے ٹھیک ہے سلام علیکم